हां पंज डिस्ट्रक्ट दे नांऽ इक दा उधमपुर ऐ इक साम्बा आया ठीक दो होई गे इक त्रीआ राजौरी चौथा रामबन पंजमा कठुआ